हैलो मुंहिंजो नालो मोनिका आहे मां तव्हांजी कंपनी मां हिकु गाॾी बुक करण थी चाहियां छोकी मूंखे पंहिंजे घर खां मूंखे पंहिंजे साहेड़ीअ जे घर वञिणो आहे त मूंखे अॼ जी तारीख़ पंद्रहं चारि ॿ हजार चोवीह समय शाम जो पंजे व पंजे बजे ताईं मूंखे गाॾी खपे ताकी मां पंहिंजे साहेड़ीअ जे घर वञी सघां मुंहिंजे घर जो पतो माधव नगर कटनी आहे ऐं मूंखे शांति नगर ताईं वञिणो आहे कृपया तव्हां पंहिंजी गाॾी मोकिलियो धन्यवाद